गेम से संबंधित हमारी सबसे है मीठी यादें बचपन की है जो बचपन में हम लोग गेम खेला करते थे उसमें बहुत ही अच्छी थी वो बहुत ही मीठी यादें हैं बचपन में हम लोग सुरपट्टा खेलते थे कबड्डी खेलते थे क्रिकेट खेलते थे ये सब हम लोग खेलते थे वो सब बहुत ही मीठी यादें थी वो सब बचपना था बचपन में हम लोग खेलते थे इसलिए वो सबसे संबंधित सबसे मीठी और सबसे सुन्दर यादें थी वो इसलिए वो गेम हम लोग को बहुत अच्छा लगता था कबड्डी खेलते थे और बैट बॉल खेलते थे किर्केट भी खेलते थे वॉलीबॉल भी खेलते थे हॉकी भी खेलते थे इसलिए वो उस समय हम लोग का बचपना था बचपन में सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे शाम के वक़्त और खूब खेलते थे हम लोग गेम कबड्डी खेलते थे बरकट्टा खेलते थे कोई गेम कोई क्रिकेट खेल रहा है कोई वॉलीबॉल खेल रहा है इसलिए वो यादें बहुत ही सुन्दर थीं वो दर्स दृश्य भी बहुत मीठा था वो देखने वाला दृश्य था जब बच्चे इकट्ठा हो जाते थे खेलने लगते थे तो बहुत ही हंगामा होता था बहुत ही हल्ला गुल्ला होता था और बच्चे अपने आप में खेलते थे किसी का कुछ नहीं सुनते थे बच्चे उस टाइम हम लोग बस खेलने में थे चाहे कोई कुछ भी बोले उससे हम लोग को नहीं मतलब था हम लोग को खेलने से मतलब था इसलिए वो सबसे मीठी यादें थी क्योंकि वो सबसे सुन्दर थी उस टाइम हम लोग को कोई टेन्सन नहीं था सिर्फ यही ठा हम लोग को खेलना है कूदना है इधर जाना है ऐसे खेलना है ये चीज खेलना है गेम खेलना है कबड्डी खेलना है किर्केट खेलना है बैड बॉल खेलना है वॉलीबॉल खेलना है यही चीज उस समय बस हम लोग के दिमाग रहता था कि हम लोग को सिर्फ खेलना है इसलिए सबसे सुन्दर गेम और सबसे मीठी यादें हम लोग कि वही बचपना कि थी जो सबसे मीठी यादें हम लोग की है वही हम लोग खेलते थे आ यही हम लोग कि मीठी यादें मीठी यादें हम लोग भूल नहीं पाते हैं कि बचपन में हम लोग कितने अच्छे ढंग से खेलते थे और यही हम लोग कि मीठी यादें हैं